جب کوئی بچہ اِس دنیا میں آتا ہے تو کسی بھی گھر والوں کے لیے چاہے ماں باپ نانا نانی دادا دادی ہوں بہت ہی خوشی کا موقع ہوتا ہے ہر کوئی اُس کے پیچھے اُس کے ناز اٹھانے میں جٹ جاتا ہے ہمارے ہندوستان میں خاص طور پر حیدرآباد میں جب نوزائیدہ بچہ اِس دنیا میں آتا ہے تو اُس کے پہلے سال تک کئی رسومات ادا کی جاتی ہیں جیسے کہ بہت پیدا ہوتے ہی بچے کی نظر اتاری جاتی ہے اُس کا صدقہ خیرات کی جاتی ہے چھٹی چلا اور بہت سارے رسومات ادا کی جاتی ہے تو ایسے کئی رسومات ہے سال بھر جو پہلا سال ہوتا ہے تو اُس کی سالگرہ تقریب بہت ہی جوش وخروش سے منائی جاتی ہیں اِس طرح ہمارے پاس نوزائیدہ بچے کے پہلے سال کئی مختلف قسم کے رسومات ادا کی جاتی ہیں